پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فلٹر وغیرہ نہیں تھے ڈیہائڈریشن نہیں تھا جیسا کہ صاف پانی کو پیوریفائی کر کے دیتے پہلے تو بہت محسوس ہوتا تھا کہ گھر پر نل کا پانی کی پریشانی جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے آ ٹیکنالوجیز بڑھتی گئی تو اقدامات بھی زیادہ ہونے لگے پانی کے تو کئی مقامات پر تو پانی بھی آ مشکل ہے جو آنا تو اُس میں اُن لوگ کو بارش کا پانی جمع کر کے اُس کو کبھی ہمارے پاس تو نہیں ہُوا الحمد اللہ ہمارے پاس تو سب نل کا پانی تھا پھر بھی ہم لوگ فلٹر کا پانی پیتے تھوڑا پیوریفائڈ کر کے صاف کر کے آتا ہے وہ وہ پانی پیتے ہم لوگ سو ہمارا اِس کے پاس پانی کی کمی نہ ہوئی ہمیں کبھی بھی کچھ علاقے ہے جو مشکلات ہوتا ہے پانی کے جیسا کہ میرے بہن کے گھر کے پاس اور ٹنکی آتی ہے پانی کے لیے کیوں صاف صفائی نہیں ہے ڈیہائڈریشن نہیں ہے اِس وجہ سے